भारतबर्षआव दुर्गा फुजायानो बयनिख्रुयबो देरसिन फोरबो बे फोर्बोवाव बयबो गाव गाबागावनि धोरोम हारि लानानै गाबागावनि नियम बादियै दुर्गा फुजाखौ मन्दिराव थांनानै बा न' न' गाबागावबो खालामनानै लायो आरो बि फुजानि अनगायै बयनाबो क्रिस्टियान धोरोम मुसलफोरना मुस्लिम धोरोम बेफोरखौ गावगाबागावनि धोरोम नायै धोरोम फालिनानै लायो जेरै जोंनि भारतबोर्साव बैसागुफ्राबो गिदिर फोरबो बैसागु दमासि गासिबो लानानै माने बयबो गाबागाव फोर्बोखौ फालियो बेखौनो जों गिदित फोरबो होन्नानै साननानै लायो भारतबोरसनि थाखाय बियो मोनसे गिदिर सान बैसागुवानो बयनिख्रुयबो भारताव देरसिन